मीडिया इज दा फोर्थ पिल्लर आफ डैमोक्रेसी जेह्का मीडिया ऐ उस्सी चौथा स्तम्भ आक्खेआ जंदा ऐ डैमोक्रेसी दा एह् बिल्कुल सच्च ऐ क्योंकि साढ़े देश दा विकास बी इसदे उप्पर निर्भर ऐ एह् अपना कम्म ईमानदारी कन्नै करै तां गै साढ़ा देश जेह्का ऐ विकसित मतलब बनी संदा सकदा अखंड भारत ते तैलूं गै बनना जिसलै इकजुट होइयै सारे कम्म करगे ते स्हेई स्हेई ढंग कन्नै जिसलै कम्म होग तैलूं गै जेह्का मीडिया जेह्का स्हेई ढंग जां ईमानदारी कन्नै कम्म करै ते फ्ही साढ़ा जेह्का देश ऐ ओह् जागरुक होना सारे जेह्के सारी जेह्की सूचना अगर ओह् पूरी स्हेई सना दा ईमानदारी कन्नै ते उसदे उसदे कन्नै बी असें मतलब कि बड़ा होआ दा के जेह्का साढ़ा मीडिया ओह् ठीक ऐ उसदे बिच जेह्का मतलव कि इक समाज सेवक दे रुप बिच उस्सी असेंगी प्रेरित करदा ओह् ते उसदे बाद जेह्की साढ़ा इंटरनेट ऐ रेडियो ऐ पत्रकार ऐ प्रिंटिंग प्रैस ऐ उसदा बी बड़ा जोगदान ऐ साढ़े मतलब कि देश गी अग्गै बड़ने ताहीं उसदा बड़ा बड्डा जोगदान ऐ जेह्का असें ई मतलब की हर चीज ताहीं जागरूक करा दा ओह् मीडिया गै पर मीडिया दी इक एह् वी भूमिका कि उस्सी ओह् किन्नी ईमानदारी कन्नै किन्नी नैतिक नैतिकता कन्नै नभादा ओह्बी इक बड़ा जरूरी कम्म ऐ अस अगर कोई बी कम्म करदे उसदे च किन्नी सच्चाई ऐ किन्नी ईमानदारी ऐ ते एह् बोह्त जरूरी ऐ साढ़े देश आस्तै इक देश भक्त गी लेइयै गै अस अगर चलचै अगर इक मीडिया आह्ला जेह्का इक ऐ जेह्का सत्य दी राह् उप्पर चला दा ते ओह् गै अगर मतलव कि भारत गी संभाली सकदा साढ़े देश कि उयै संभाली सकदा उसदे बाद जेह्की इक एह्बी ऐ की जेह्का साढ़ा एह् ऐ टी वी ऐ सिनेमा मतलब की जेह्का बड़े सारे जेह्के एह् न एह् जेह्के असें प्रदर्शित करदे न अलग अलग चीजां दा असें इत्थुआं वी पता चलदा पर कोई स्हेई अगर स्हेई दस्सा दा अगर इंटरनेट उप्पर वी अजकल्ल बड़े सारे विचार विमर्श होआ दे न उसदे विच बच्चे अगर ओह् शैल सनान तां बच्चे शैल सिक्खदे अजकल्ल ते बच्चें ऐसा ऐस वी फोनै उप्पर दस्सा दे जेह्का कि अलाऊड नेईं होना चाहिदा साढ़े गौरमैंट गी न्हाड़े उप्पर मतलब की ओह् लैने दी जरूरत ऐ कि इसदे च कोई उसदे च लैन गै ओह् कोई डिसीजन लैन कि एह् आह्ली इसदे च कोई नकारात्मक जां कोई ऐसी वीडियो नेईं होऐ पर एह् मीडिया दा वी एह् ऐ कि ओह् जिसलै बी अपना कम्म करै ते ओह् सत्य दी राह उप्पर गै करै तां गै साढ़ा देश अग्गैं बधी सकदा